وعلیکم السّلام جی بولیے جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی مل جائے گی ہم ٹریول ایجنسی جی جی مل جائے گی ہم یہی کام کرتے ہیں بالکل بالکل ہمارے یہاں ہر طرح کی کار ہے آپ بتائیے کس کلر چاہیں گی کون سی کار چاہیں گی جی بالکل ہمارے یہاں وائٹ کلر میں آپ کو ایسی افورڈیبل کار مل جائے گی جس میں آپ جی جی اسکورپیو بھی ہے بالکل مل جائے گی جی ٹھیک ہے آپ سات لوگ ہیں آپ اُس میں آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آرام سے آپ تاج محل دیکھ سکتے ہیں تو ہماری اِس کار کی پرائیز ہے سات ہزار روپے پر پرسن ہم ایک ہزار روپے لے رہے ہیں تو بتائیے کیا آپ کی بکنگ کر دوں جی کرایہ تو یہی ہے بٹ آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو میں تھوڑا کم کرنے کی گُنجائیش رکھتی ہوں میں چھ ہزار کر سکتی ہوں زیادہ سے زیادہ کیا آپ اِس میں منظور ہے

جی جی آپ اپنا ایڈریس بھیج دیجیے ہم آپ کی ہم آپ کو آپ کے ایڈریس پر آپ کی کار پہنچا دیں گے ٹھیک ہے جی جی بالکل بالکل جزاک الله جی شُکریہ اللہ حافظ